मां कॾहिं यू एफ ओ ॾिठो त कोन्हे पर ॿियनि ग्रहनि जे नाले ॿुधो ज़रूर आहे जीअं त मंगलु ग्रह गुरू ग्रह शनि ग्रह सभु ग्रहनि जा नाला आहिनि सभिनि ग्रहनि मां हिकु ख़ाली पृथ्वीअ ते अॼु जीवन जीअण जो शक्य आहे छो त जीवन जीअण लाइ हवा पाणी खाधो ज़रूरी आहे जेको पृथ्वीअ जे सवाइ ॿियनि ग्रहनि ते कोन्ह थो मिले पृथ्वीअ ते सभु माण्हू साहु खणी सघनि था जेका ॿियनि ग्रहनि ते खणणु मुश्किलु आहे तंहिं करे पृथ्वीअ जे सवाइ ॿियनि ग्रहनि ते जीवन शक्य कोन्हे